جیسا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں طلباء ہوتے ہیں وہ کس وجہ سے اسکول نہیں آ پاتے ہیں برابر کیا پریشانی ہوتی ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ تو سب سے پہلی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے ایک تو یہ ہے کہ بچ مطلب اُن کے گھر والوں کے پاس اُن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ روز اسکول آئیں اور جو آنے جانے کا جو کرایہ ہوتا ہے وہ اُس کو دیں اُس کو دینے کے لیے اُن کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں اِس وجہ سے وہ نہیں آتے ہیں کبھی کبھی کافی دور ہوتا ہے اُن کا گھر آنے جانے میں کافی پرابلم ہوتی ہے اور اِسی طرح سڑک اچھے نہیں ہوتے ہیں نالے وغیرہ ہوتے ہیں اِن کو پار کر کے جانا پڑتا ہے اور جب بارش کا موسم آتا ہے تو اُس میں پانی بھر جاتا ہے اِس وجہ سے بھی نہیں آتے ہیں اور اِس کے علاوہ کچھ گھر کچھ والدین کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو یونیفارم دلائیں تو یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے بچے اسکول نہیں آتے ہیں اور جب سردی کا موسم آتا ہے تو سردی کافی ہو جاتی ہے اِس میں بھی بچے اسکول نہیں آتے ہیں دو اِس کی وجہ یہ ہے کہ اُن کے پاس سوئٹر وغیرہ نہیں ہوتا ہے پہننے کے لئے غریبی کی وجہ سے تو تب بھی وہ اسکول نہیں آتے ہیں یہ ساری وجوہات ہے جس کی وجہ سے طلباء برابر اسکول نہیں آ پاتے ہیں